جی کون جی ہاں موبائل شاپ سے بات ہو رہی ہے جی سر بتائیے ہاں جیو کا سم نکلوانا ہے جی ہو جائے گا کتنے ایک کتنے سم نکالنا ہے ایک کتنے ایک ایک یا دو ایک نکالنا ہے ٹھیک ہے سر ہاں نکل جائے گا سم اویلیبل ہے اپنے پاس سر دیکھیے میرا دکان جو ہے نا کھلتا ہے صبح دس بجے کھلتا ہے اور وہاں سے رات دس بجے تک اوپن رہتا ہے سر آپ جس سمے آ جائیے اس بیچ دس بجے صبح سے دس بجے رات تک کسی بھی ٹائم آئیے اور سر اس میں کاغذات جو لگے گا نا تو آپ کو آدھار کارڈ لے کے آنیواریہ ہے آدھار کارڈ لگے گا اس کے بعد میں آپ کا ایک فوٹو کلک کروں گا بس وہی اور کچھ نہیں سر روپیہ سر تین سو روپے لگیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کو نا اٹھائیس دنوں کے لیے نا ڈیڑھ جی بی کا ریچارج ملے گا آپ کو فور جی اٹھائیس دن کا آپ کو ریچارج ملے گا آپ اوکے نیا سم ملے گا تین سو روپے سر جگہ سر جگہ سہرسہ ہے نا سہرسہ ہاں تو وہیں پہ سہرسہ میں آپ جانتے ہیں گنجلا گنجلا چوک ہاں سر وہیں پہ وہیں پہ آپ آ جائیے وہاں سے تو سر دو قدم پیدل چلیے گا وہیں پہ ہے گنجلے میں جی شاپ کا شاپ کا نام شاپ کا نام ہے خان سنٹر خان موبائل سنٹر آپ آ جائیے کسی سے پوچھ لیجیے خان موبائل سنٹر کہاں ہے وہ بتا دیں گے گنجلا میں اس جگہ پہ ہے تو آ جائیے گا سر ٹھیک ہے